जय झूलेलाल जीअं त असांजे माइटनि असांखे डिसाइड कयो की पंहिंजे भेंण जे घर में असांखे हैदराबाद वञिणो पवंदो इन हिसाब सां डिसाइड करे असां चयो सोचियोसीं कहिड़े बस में वञूं कहिड़े टैक्सी में वञूं कीअं वञूं ऑटो इहो कयूं छा कयूं त इन हिसाब सां असां डिसाइड कयो की वॉल्वो बस में वञूं उन हिसाब सां असांखे जाम सुठी सीट मिली ड्राइवर बि ॾाढो सुठो मिलियो ड्राइवर जे हिसाब सां उन असांखे खराइंदो पिआरंदो गाना ॻाराइंदो ईअं वठी हलियो पिकनिक ते जीअं वञिबो आहे तीअं वठी वियो झटको बि झटको थोरो बि झटको न लॻो थोरो बि असांखे ख़बर न पई की कीअं असांजो टाइम पास थी वियो हुन हिसाब सां सुबुह बि कीअं थी वियो ख़बर कोन्ह पई ऐं सुठे नमूने सां असां पंहिंजे माग ते पहुची वियासीं थैंकयू वेरीमच